चलिए ड्राइवर साहब अरे ड्राइवर साहब आपने मास्क नहीं लगाया आपको पता नहीं कोविड फैल रहा है कोविड में आपको सेनीटाइज करना चाहिए गाड़ियों को जितनी बार भी आपकी सवारियाँ चढ़ती हैं या बैठती हैं उतरती हैं अगर आपको सेनीटाइज करना चाहिए मास्क लगाकर रखना चाहिए दूसरे से कोविड आपको हो सकता है और आपको हुआ तो आपसे किसी और को हो सकता है इसकी अगर मैं शिकायत कर दूँ तो आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है आप सबसे पहले मास्क लगाइए और हाथ सेनीटाइज कीजिए और पूरी गाड़ी में सैनिटाइजर करिए